हलो नेहा हा कहिड़ो हालु आहे ॿियो सभु ठीकु आहिनि घर में सभु ठीकु आहिनि अड़े यार हिकु कमु पइजी वियो मूंखे न जॉब लाइ इंटरव्यू ॾियणु वञिणो आहे ऐं आधार कार्ड मां नओं ठाराहियो आहे उन जी हार्ड कॉपी कान्हे त मूंखां हार्ड कॉपी डाऊनलॉड नथी थिए हाणे छा कयां ऐं मूंखे सुभाणे ज़रूरु खपे तूं ॿुधाए कोई रस्तो हुजे त हा ठीकु आहे ॾिसु तूं करे ॾिसु तोखां थी वञे त केतिरी देर में ॿुधाईन्दीअ चल मां उन खे बि थी चवां पहिले तूं करे ॾिसु अगरि तोखां थी वञे त मूंखे ॿुधाइजें हम्म ठीकु आहे न त मां निकीअ खे बि थी चवां अगरि उन खां थी वञे त हा हा इहा ॻाल्हि बि ठीकु आहे साईबर केफे बि वञी सघंदी आहियां चल ठीकु आहे हम्म ठीकु आहे मां ईअं थी कयां न निकीअ खे बि फोन थी कंयासि उन खां पुछांसि थी अगरि उन खां थी वञे न त मां सईबर केफे थी वञां अगरि उतां थी वञे त ठीकु आहे त तूं मूंखे केतिरी देर में ॿुधाईन्दींअ हम्म हलु ठीकु आहे पंदरहां वीह मिन्ट खां पोइ मां तोखे फोन करे पुछां थी जे निकीअ खां थी वियो त उन खां मां अगरि थी वियो त मां तोखे ॿुधाईन्दीमांइ ठीकु आहे ऐं साईबर केफे बि वञां थी अगरि उतां थी वियो तॾहिं बि मां तोखे ॿुधाए छॾींदमि यार ज़रूरु खपे सुभाणे हा अॼु कंहिं बि हालत में डाऊन्लॉड करिणो ई आहे न तॾहिं सुभाणे कमु थींदो न त टलिजी वियो त पोइ बेकार थी वेंदो सॼो कमु हम्म ठीकु आहे हलु मां फिर निकीअ खां बि चवां ऐं वञां थी उते ठीकु आहे ओके थैंक यू कोशिशि कजांइ जेतिरो जल्दी थी जेतिरो जल्दी थी वञे अगरि तोखां थी वञे तूं ॿुधाइजां अॻु में ठीकु आहे ठीकु आहे ओके बाए थैंक यू